میں نے تو کسی رقص میں حصہ نہیں لیا ہے لیکن میری ایک فرینڈ ہے جو کہ رقص میں کافی دلچسپی رکھتی ہے بچپن سے اس کو دیکھتی آ رہی ہوں کہ وہ رقص کیا کرتی ہے اسکول وغیرہ میں بھی خوب رقص کرتی تھی رقص کے مقابلوں میں بھی خوب حصہ وغیرہ لیتی تھی لیکن ابھی کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ میری جو فرینڈ ہے وہ ایک جگہ پرفارمینس کرنے گئی تھی اپنا رقص دکھانے گئی تھی اور مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کہ کیسا رہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ رقص کرنے والے آئے ہوئے تھے میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس میں میں نے تھرڈ تھرڈ پوزیشن لائی اور اس رقص کو بہت سارے لوگ دیکھنے آئے تھے ہوئے تھے اور میری رقص کی بہت تعریف کی ان لوگوں نے